جی میرے پاس ایک خوفیا اجزاء ہے جو میں اپنے پکوان میں استعمال کرتا ہوں جو کہ مسالہ ہے جو میں اپنے ہاتھ سے خود بناتا ہوں اور بہت ہی اُس کی ریسیپی جو بنتی ہے بہت ہی عمدہ رہتی ہے اُس کو بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اُس کو اصل میں کوٹا جاتا ہے ہامین دستے میں کوٹ کے بالکل مہین کیا جاتا ہے کئی طریقے کے اُس میں مسالے پڑتے ہیں مسالے پڑنے کے بعد پھر وہ اپنی ایک نوعیت پیش کرتا ہے جو کہ بہت بہت ہی باریک ٹائپ کا بالکل جیسے مرچ مسالہ رہتا ہے پاؤڈر رہتا ہے اُسی کی طرح وہ بنتا ہے پھر اُس کو میں سالن میں ڈالتا ہوں اصل میں قورمہ جب بنتا ہے بڑے کا ہو چاہے چھوٹے کا ہو جب وہ بنتا ہے تو اٗس کو میں ڈالتا ہوں تو جب اکثر میرے احباب دوست و احباب جب میرے گھر آتے ہیں تو میں اُس کو اپنے قورمے میں استعمال کرتا ہوں جس کی وجہ سے وہ وہ اتنا لذیذ بنتا ہے اور اُس کی جو رنگت ہوتی ہے اُس کا جو لون ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت نکلتا ہے اتنا خوبصورت نما ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی اگر ایک بار لیتا ہے تو اُس ذائقے کی وجہ سے وہ اور بڑھاتا ہے میں ایک بار اور لوں جس کی وجہ سے وہ بہت ہی پسند کرتا ہے اور جاتے وقت مجھے بہت داد دیتا ہے مجھے بہت مبارک باد پیش کرتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا بنایا یہ جو خوفیا اجزاء ہے یہ بہت ہی عمدہ ہے یہ کس طریقے سے بنتا ہے وہ کئی بار مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ مجھے بتائیے